جی ہاں گھر میں ہر گھر میں بیت الخلا ماشاء اللہ آج کے سرکار کی یوجنا کے ذریعے بیت الخلا ہر گھر میں یوجنا آ چکا ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں نہیں تو اگر یہ نہیں بیت الخلا گھرے گھر نہ تھا تو پوری آبادی کے اندر گندگی اور راستے کے کنارے ہی گندگی ہوتی تھی چلنا پھرنا محال ہو جاتا تھا اور خاص کر کے اس کے ذریعے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی تھیں اور لوگ بہت ہی گندے محسوس کرتے تھے باہر کے آنے والے بھی اس بات کی بہت ہی بہت ہی افسوس کرتے کہ راستہ راستے کے کنارے میں گندگی ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے کو بھی دقت ہوتی پریشانی ہوتی لیکن آج کے سوچھتا ابھیان کے ذریعے بیت الخلا ہر گھر کے اندر پہنچ گیا جس کے بنا پہ ہر آبادی کے اندر صاف صفائی اور گندگی سے سماج جو ہے صاف ستھری نظر آتی ہے اور بدبو بیماری سے پرہیز نظر آتی ہے اس لیے بیت الخلا بہت ہی اہم چیز ہے بہت فائدے کی چیز ہے اور اس کے ذریعے سے کئی ایک بیماریوں کا صفایا ہو چکا ہے نہیں تو اس کے ذریعے سے کئی طریقے بیماریاں ہیضہ اور اس کے علاوہ بھی بیماریاں ہوتی تھیں لیکن اس سوچھتا ابھیان کے ذریعے سے بیت الخلا ہر گھر کے اندر پہنچ جانے سے عوام جو ہے بہت ہی اچھی صحت مند بھی ہے اور بیماریوں سے بھی حفاظت میں ہے ہر اس کے ذریعے جو آنے والی بیماری ہوتی ہے اس سے تو عوام ضرور حفاظت میں ہے اور اس کے ذریعے جو ہے لوگ خوش بھی ہیں اس لیے کہ بیت الخلا ایک ہر ایک انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے جس گھر میں یا جس سماج میں یہ چیز نہیں ہے تو اس کو حقیر اور گرا ہوا سمجھا جاتا ہے کیونکہ آج کے فیشن کے زمانے میں شہر سے لے کر کے دیہات تک اور دیہات سے لے کے شہر تک کوئی بھی رشتہ رشتے دار آنے جانے والا سب کی نگاہ پہ اس پہ ہوتی ہے کہ اس گھر کے اندر بیت الخلا کا صحیح انتظام ہے یا نہیں اور صحیح انتظام ہے تو اس کو بہت اچھا اور بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے اور جس کے گھر میں بیت الخلا نہیں ہے تو حتیٰ کہ رشتے دار رشتے داری کرنے سے بھی کتراتے ہیں رشتے داری سے بھی دور بھاگتے ہیں